हँ कहिऔ भऽ जाएत चावल कतेक लेबै चावल चाउर अहाँके साठि टका पैँसठि टका अस्सी टकासँ सब रङ्गके क्वालिटी छै तीसो टकावला अइ चावल आओर अहाँके पैँतिसो टकावला अइ जेहन चावल लेबै तेहन दाम हैत बस हँ तऽ बढ़िआँ लेबै तऽ बढ़िआँ दाम लागत नहि नहि एकदम फ्रेश अइ एक नम्बर गमगम करैए हमर चावल एक नम्बर दाना अइ एतेक चावल अइ आधा अङ्गुरीके चावल अइ हमर मेहका मोटका नहि छी मेहका धानके छिए गमगम करैए कनिएटामे अहाँके पेट भरि कनिएटामे अहाँके पेट भरि जाएत तेहन गमगम करैए अहाँ मार्केटमे पता लगा लिअ ककरोसँ कम देब हम आओर किछु हँ पचास किलो लेबै तऽ हँ दस टका कम कऽ देबै आओर की पचास कहै छिए ने देखिऔ तहन हमरा घाटामे बहुत कतेक मेहनति करऽ पड़ै छै से ने कहिऔ ओहिमे हम बुझि लेलिए हँ ठीक छै आउ हँ पचासके पचपन दऽ दिऔ तखन अहाँके इएह कहलौँ तब दस टका छोड़ि देलौँ अहाँके क्विन्टलपर हँ तऽ पाँच टका छोड़ि देलौँ आओर आओर किछु आबू अपन लऽ जाउ आओर मार्केटमे अहाँ लैलए जेबै तऽ आओर अहाँके ओहिसँ हमर बिक्री हेतै अहाँके ओ प्रचार करबै फैलते हँ बढ़िआँ चावल छै ठीक छै तब ओहि हिसाबसँ लऽ लिअ दस टका घाटे लागतै तऽ हम लगाके अहाँके देब प्रचार करबै जे हमर सेल जे बेसी हुअए हँ सएह ने तै ठीक छै अहाँ आबू अहाँ ओहिठाम अपनो खेबै आओर एक दू टाके देबो करबै किछु किछु तऽ कहबै जे फलाँ झासँ लेलिए हँ धीरेन्द्र झासँ चावल से कनिटा स्वादिष्ट लागत अहाँके गमगम करत कनिटामे देबे चावल पाउ भरि बनेबै तऽ अहाँ तीन गोटा खेबै तेहन चावल छै नहि नहि खुद्दीसब मिलाके किएक देब अहाँके एक नम्बर दानेदार देब ओकरा देब फर्स्ट किलासके जकर नाम छै चावल से देब चावल अहाँके एहन नहि देब अहाँके ठकब नहि नहि तऽ हमरा मार्केटमे घाटा लागि जेतै ने हमरा हमर चावलके सेले नहि हेतै हम तऽ अहाँके एहि दुआरे देब जे कमसँ कम हमर सेल हुअए फैलै हमर चावल हमर नाम हुअए पचास प पचास नहि दऽ दिऔ पचपन दऽ दिऔ अहीँके गप रहल आब एतेक एतेक घाटा मानि लिअ आब एहन नहि छै महग परे दुआरे हम मार्केटमे चावल फैलबै छी जे एहि दुआरे जेकि हमर बेसी जे सप्लाइ हेतै ओहि हिसाबसँ हमरा किछु नफा हेतै पचास किलो लेबै अहाँ ठीक छै तऽ आओर आदमीके अहाँ सेटिङ्ग करबै तखने ने पचास किलो अहाँके देब जे पचासे टका देब तऽ ओकरासँ कहबै ने पचास टके देलिए हँ ओकरा सबके कहबै साठिसँ कम नहि कहबै अहाँके दस टका छोड़ि देलौँ आओर किछु आवाज नहि आबैए ठीक छै राखू बड़ बढ़िआँ अहाँके आबू आओर सङ्ग सङ्ग झोरा बोरा लऽ कऽ आएब कए क्विन्टल हँ ठीक छै अहाँ पचास किलो लेबै तऽ आदमी सबमे फैला देबै जे हमर मार्केटमे नाम हुअए ताहि दुआरे अहाँके दऽ रहल छी पचासे टके किलो